मां उल्हासनगर खां वठी बॉम्बे दर्शन लाइ वई हुअमि मां बस में वई हुअमि मूंखे बस एॾी सुठी मिली हुई रंग ॿियो सीटूं ऐं हुतां जो मूंखे बैस्ट कमु हिकिड़ो इहो थी वियो की मूंखे विंडो सीट मिली विंडो सीट मूंखे ॾाढी वणंदी आहे मां छा कंडक्टर खे हिकु रिकवेस्ट कई हुई चढ़णु महिल उन मुंहिंजी ई हिकु अर्ज़ मञी वेई ऐं हुन चईं हा ठीकु आहे दादी तव्हांखे खपे त भले तव्हां वेही सघंदा आहियो ॿी ॻाल्हि उतां जे जेके आस पास माण्हू हुआ एॾा सुठा हुआ असांजो टिनि चइनि कलाकनि जो सफ़रु जाम सुठो थी वियो हुतां या माण्हू असांखे एतिरा सुठा मिली विया की ॻाल्हाइणु पिया टाइम पास पिया कनि ॿी ॻाल्हि हुतां जा जेके रोड रस्ता बि ईअं हुआ कुछ दिक़त ई न हुई बस एतिरी सुठी तरह सां कंडक्टर ऐं प्लस ड्राइवर हलाए पियो की असांखे लॻो ई न की असां बस में वेठा आहियूं ऐं ॿी ॻाल्हि उते बस में एसी बि हुई त एसी ए करे असांखे गर्मी बि न पई थिए एसी जे हुजण सां असां उहो कांच सभु बंदि कयां हुआसीं त उतां जो माहौल अञा थधो थियो त असांखे उहो अञा वणे पियो की लॻे पियो की न असां बॉम्बे खां न अञा अॻियां वञिणो आहे लेकिन ठीकु आहे मां हिकु इहो एक्सपीरियंस खयूं की मूंखे अञा कॾहिं वञिणो हूंदो अॻिते वॾी जर्नी करणी पवंदी त मां बस में ई कंदमि